म्हाजें बरोवपाचें काम हळू हळू चड जाता सुरवाती विचार करतात तेजेर थोडे म्हायती एक कडेन करतात हांव ते चार ते पांच फावट बरयता हांव म्हाज्या गुरू भयण आनी घरांतल्ली व्हडल्या मनशाची मदत घेतलें